असां पंहिंजी जॻहि खे जे स्थानीय कलाकारनि खे तथा कलाकृतियुनि खे ख़ूब बढ़ावो ॾींदा आहियूं जीअं हिकु असांजे विच में अगरि हिकु कलाकारु आहे और असांखे हुन खे बढ़ावो ॾियणो आहे त सभिनीन खां पहले त असां हुन सां ॻल्हाईंदासीं असां हुन जे प्रमोशन जे लाइ सोशल नैटवकिंग साइट जो प्रयोग कंदासीं ठीकु आहे ख़ूब सारो सामाज जे माण्हुनि खे इकठ्ठा कंदासीं हिकु समुदाय संगठन ठाहींदासीं त उन्हीअ में हुन खे विच में घुराए करे उन्हीअ खे चवंदासीं कि तू पंहिंजी कलाकारी ॾेखार और जॾहिं हू ॾेखारींदो त माण्हुनि खे पसंदि ईंदो त हुननि हुन खे ख़ूब और ऑपॉर्चुनिटी मिलंदी हुन खे ख़ूब अॻिते वधण जो मौक़ो मिलंदो छोकि जेके हो माण्हू हूंदा जेके हुन जो कलाकारी ॾिसनि था हू वरी ॿिए खे ॿुधाईंदा जीअं कंहिं माण्हू ने सपोस केक जो कम शुरू कए उहो हुन जी केक ठाहिण जी हुन खे कला आहे त जॾहिं हुन खे असां ॿिए माण्हू सां मिलवाईंदासीं उहो पंहिंजी कलाकारी यानि उहो पंहिंजो केक ठाहे करे माण्हुनि खे ॾेखारींदो त हुन सां हुन खे रोज़गार बि मिलंदो छोकि जॾहिं हू माण्हू ॿियनि खे वञी ॿुधाईंदो त हुन खे नया नया ऑडर मिलणु लॻंदा और हिन जी वजह सां हुन खे रोज़गार जी बि प्राप्ति थींदी त असां सुठा सुझाव ॾेई करे सुठो संगठन ठाहे करे सोशल नैटवर्किंग साइट जे थ्रू सामूहिक रूप सां हिकु फाउंडेशन ठाहे करे उन्हनि खे बढ़ावो ॾेई सघंदा आहियूं